जय झूलेलाल जेकॾहिं मूंखे दुन्या में कंहिं बि हंधु यात्रा करण जो मौको मिलंदो त मुंहिंजी पसंदीदा जॻह हूंदी पंजाब में आहियल सोनी दरबारु अमृतसर अमृतसर जंहिंजो नालो ई जी मीनिंग ई आहे अमृत मतिलबु अमृतसर मतिलबु सेसा हुनजे नाले में ई हेॾी वॾी महिमा आहे अमृतसर वञण सां ई सोनी दरबार खे ॾिसण सां ई मुंहिंजो हिर्दो ठरी पवंदो आहे अमृतसर में चोवीह ई कलाक जेका ॿाणी हलंदी आहे उहा ॿुधी उतां जो वातावरण ई पवित्र थी वेंदो आहे अमृतसर में दर्शन करे सिख निहाल थी वेंदा आहिनि उते मथो टेके मनोकामिनाऊं पूरियूं कंदा आहिनि अमृतसर में जे सरोवर में जेका दुखु भंजनी आहे उते सनानु करे पंहिंजो दुखु दूर कंदा आहिनि अमृतसर में जेका असुर जो पालकी निकिरंदी आहे जिते गुरुनि खे पंहिंजे रूम मां वठी ऐं दरबार में आणींदा आहिनि ऐं उते विराजमानु करे क कंदा आहिनि ॿाणी ॻाईंदा आहिनि कीर्तन कंदा आहिनि अरदास कंदा आहिनि सिखनि जी इहा शेवा ॾिसी मुंहिंजो हिर्दो गदगदु थींदो आहे जेका असांजे गुरुअनि जी क़ुर्बानी हुई गुरु गोबिंद सिंह बाबा दीप सिंह हुन जी क़ुर्बानीअ खे उते यादि कयो वेंदो आहे उते बाबा दीप सिंह जी बि दरबारु ठहियलु आहे दुखु भंजनी साहिब जी बि अलॻि कहाणी आहे अमृतसर वञी उतां जे वातावरण जो पवित्रु ॾिस पवित्रता ॾिसी मुंहिंजो मन बि पवित्र ऐं शांति थी वेंदो आहे राति जो उतां जो वातावरण ॾिसणु लाइकु हूंदो आहे ईअं लॻंदो आहे त ॼण त गुरु नानक पाण हुन अमृतसर सोनी दरबार खे आशीर्वाद ॾेई रहिया आहिनि उते लंगरु शेवा जूता शेवा

जी शेवा सभु सचे भाव सां कई वेंदी आहे लंगरु शेवा चोवीह कलाकु ई हलंदा आहिनि जेते ॿाहिरि जा माण्हू पर्यटक लंगरु वरिताए पंहिंजी ॿुख शांति करे कंदा आहिनि लंगर साहिब में उहो सवादु हूंदो आहे जंहिं प्रेमीयुनि सची श्रधा सां लंगर साहिबु ठाहे ठातो हूंदो आहे हुनमें ॾाढो स्वाद हूंदो आहे मूंखे जेकॾहिं वरी कि वञण जो मौको मिलंदो त मां ज़रूर वेंदसि ऐं ॿियनि खे बि इहो ई चवंदसि त जीवन में अमृतसर जी यात्रा ज़रूर कयो अमृतसर जहिड़ो पवित्रु स्थान ॿियो कोई कोन्हे